میرا فرسٹ پروڈکٹ کرٹن ہے کرٹن جو ہمارے گھروں کی شان ہوتے ہیں جن سے ہمارے گھر کا لک ہی چینج ہو جاتا ہے یوژولی ہم سارے گھروں میں کرٹنس دیکھ سکتے ہیں کرٹنس ہم ڈور پر ونڈوز پر المیراز پر یا کہیں بھی کچن میں کہیں بھی ہم یوز کرتے ہیں کرٹنس کا بہت زیادہ یوز ہے کرٹنس بہت زیادہ ہمارے لائف میں یوزفل ہے سب سے پہلے اگر ہم کرٹنس کا یوز کرتے ہیں تو ہم اپنے اکارڈنگ سن لائٹ کو اندر آنے دیتے ہیں ہمیں جتنی جب جس ٹائم ہمیں جتنی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم کرٹن ہٹا کے لائٹ لے سکتے ہیں اور کرٹنس لگا کے ہم سلیپنگ ٹائٹم میں اپنے لائٹ کو کم کر سکتے ہیں رڈیوس کر سکتے ہیں وہیں کرٹنس جو ہے نوائس پالوشن کو بھی کم کرتا ہے باہر سے آنے والے شور اور جو بھی ہے وہ رڈیوس کر کے ہمارے تک نہیں آنے دیتا اور یہ ہمیں دھول دھواں پالوشن سے بھی ہم سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ گھر کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے سو کرٹنس کے بہت زیادہ پازیٹو فیڈ بیک ہیں اس لئے مجھے کرٹن بہت زیادہ پسند ہے اور میں پریفئر کرتی ہوں اپنے رومس میں اپنے ہاؤسس میں اپنے ہوم میں کرٹن لگانا